بھارتیہ میڈیا کے بارے میں میرا خیال درست ہے بھارتیہ میڈیا ایک وہ میڈیا ہے جو ہمیں خبروں سے روبرو کراتی ہے بھارتیہ میڈیا ایک آزاد میڈیا ہے جو کسی کو بھی چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھتی بھارتیہ میڈیا کے ذریعے ہمیں ہمارے ملک میں ہونے والی چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے بھارتی میڈیا بتاتی ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے ہمارے ملک کے چاہنے والے کون ہے اور کون نہیں ہیں جس سے ہمیں اپنے ملک کی گتی ودھیوں کا پتا چلتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری میڈیا ہمیشہ اس طرح ہی ہمارے لیے کام کرتی رہے میڈیا ایک وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے ملک کے علاوہ غیر ملکوں کی بھی جانکاری لے سکتے ہیں ہمیں ایک اچھی خبر کے لیے ایک اچھی میڈیا کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے ملک میں موجود ہے ہمارا ملک ایک اچھی استھتی پر ہماری میڈیا کی کارن ہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری میڈیا ہمارے لیے اس طرح ہی کام کرتی رہے میڈیا کے ذریعے ہمیں کھیل کود کرکٹ فٹ بال اور چیزوں کے بارے میں خبر دیتی ہے بھارتیہ میڈیا سے ہمیں ہمارے دیش میں ہونے والی ہر چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے بھارتیہ میڈیا جو ایک ایسی درست میڈیا ہے جس کے ذریعے ہم غیر ملکوں کو اپنی خبر بھی پہنچا سکتے ہیں اور غیر ملکوں کی خبر بھی لے سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی میڈیا کو جتنا ہو سکے اتنا اوپر پہنچائیں جو ہمارے ملک کے مشہور اخبارات ہیں جو ہمیں خبریں دیتے ہیں ان میں سے کچھ دینک جاگرن امر اجالا دینک بھاسکر اور بہت سارے ایسے ہیں جو ہمیں درست خبر پہنچاتے ہیں بھارتیہ میڈیا ایک درست میڈیا ہے جس کے ذریعے ہمیں اچھے اور برے کا پتہ چلتا ہے بھارتیہ میڈیا جہاں بھی ہو جہاں بھی چاہ سکتی ہے وہاں پہنچ سکتی ہے جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اوپر والے سے دعا کروں گا کہ ہمارا ملک میڈیا کے ذریعے ایک اچھے جگہ پہنچ جائے